हँ हेलो हम जे टेम्पू रिजप केलहुँ अहाँ जे गछलहुँ जे काल्हि अथी कैल बारह बजे हम अहाँकेँ पहुँच जाएब से एखन तक किया नहि आइ बारह बजि गेल आ एखन तक नहि एलहुँ हन की बात छियै कहू गैछ कऽ नहि एलहुँ